माइ फाननो हरब्लाथाय ओ दाथ' सोरबा बायदिया सातस'मोनो सोरबा बायदिया आर' आठस' मोनो सोरबा बायदिया नयस' मोनो मोननानै ग्रोब उनाव फायनानै न'खराव खायजिया जाफैनोसै दामखोनो मोनाखै दामखोनो माबायाखै न'खरावबो बुंनोसै गथ' गथायफोराबो बिसियाबो बुंनोसै एसे दाम खमाव फानना फैदों मा मा लाबोखो नोङो मा मा दोनखो ओंख्रि ओंखामखोनो एख'खौनो लाबोआसै बाजार जानो थांनानै माइ फाननो लांलायनानैबो एख'खौनो लाबोबा लासिनो थाय' सोरहाबा हाथाय बाजार जानो थांनानै बेसेबां हाथाय दङ खाथि खाथि ओजोंबो दं हाथाय ओजोंबो दं सख खाथि खाथि हाथाय बाजार थानानैबो माइ फाननो लांब्लाबो दम खमाव माइखो फानना लाबोयो उनाव र' ओंख्रि ओंखामखोनो लाबोआ उनाव न'आव खायजिया जाफैयो न'आव माबाफैयो बुग्लुं सुग्लुं खालाम फैबाय थायो न'खराव बिसि फिसा एफोरबायदि नोंनि गियाना बाजार जानो थांनानै माइखो मानि थाखाय फानो बिखोबा मिथिया खरस गैया माबा गैया नोंथ' मिथि नांगौ ना मानि थाखाय फाननो लाङो मानि थाखाय माबानो लाङो नों न'खराव खरस गैयिनिसो फाननो लाङो नों मानो खरस इसिबो लाबोआ माइखो फाननानै बि बि बि माखा फैसाखो मा मा खरस खालामनांगौ नों इसिबो गियान गैया नोंहा माइ फाननानै फैसाखो मा खालामगोन नोङो दा माबा नांगौ लांदो हाथायाव लांदो खरसनो माबानानै लाबोयो मा खालामनो नांगौ दा फैसाखो माइ फाननो लांनानै